ई बुक्सांचो जो नकारात्मक अनुभव आयला म्हाका तो म्हणजें दीस भर मोबायलार ते बुक वाचून जमना कित्याक मानेचेर आनी दोळ्याचेरूय त्रास येता दुसरो म्हणजें जे बुक जे हांव मोबायलार सेव करता जावं ऑनलयान सोदतां ते फोन जर मोडलो जाल्यार म्हाका ते परत मेळना पेपर बुक्स आसता पळय ते सदांच म्हाजे कडेन उरता ते केन्ना ऑनलायन अशें वचून सोदचे पडना